मूंखे सभिनि खां वधीक भॻवान जो खीर ठाइण ॾाढी पसंदि आहे छोजो उहो भॻवान खे बि पसंदि आहे ऐं इन सभिनि इन्सानि खे बि हूअ मिठास ॾाढी पसंदि ईंदी आहे त हुन सभिनि खां पैरो माण्हू चांवर चङी तरह भिगोए करे हुनमें उनखे चङी तरह धोई करे खीर रखी करे उनमें चांवर विझी करे ऐं हुनखे माण्हू कलाकु ताईं काड़े ऐं हुनमें हर तरह जा ड्राए फ्रूट्स धोई करे पीसी करे ऐं उनमें कुटे करे विझूं ऐं कलाकु हूअ कड़ंदी रहे गैस ते ऐं उनमें थोरी केसर बि विझे ऐं थोरी उहे में कुटे करे मिसरी विझिजे ऐं ड्राए फ्रूट्स विझनि था हुओ ऐं भॻवान जो नालो वठी करे उहा सभु चङी तरह ठाहिजे हूअ मूंखे सभिनि खां वधीक पसंदि आहे ऐं ॿियो स्नैक्स में बि तव्हां काफ़ी शयूं ठाहे त सघो जीअं ब्रेड रोल वग़ैरह हूंदा आहिनि उन्हनि खे आलूअ वग़ैरह खे उबारे करे ऐं हुनमें सभु तरह जा मसाला मिक्स करे ब्रेड्स खे थोरो लंबो लंबो बेले करे ऐं उन जे अंदरि तव्हां हूअ पनीर ऐं आलू मिक्स करे करे मसाला विझी करे चीज़ विझी करे उनखे रोल करे तव्हां फ्राए न करे शैलो फ्राए करे सघो जेके हूअ अॼुकल्ह सिहतु लाइ ॾाढो सुठो आहे ऐं उनखे सभु माण्हू ॾाढे चाव सां खाईंदा आहिनि ऐं ॿियो हिकिड़ो जेके थींदो आहे की सिंधी पुलाव थींदो आहे हूअ ॾाढो सुठो ठहींदो आहे तंहिंमें माण्हू किश्मिश पंहिंजो काजू विझी करे ऐं उहे ॾाढा सुठा ठाहींदा आहिनि उहे असांखे ॾाढा पसंदि ईंदा आहिनि असांजे सिंधियुनि में सिंधी पुलाउ ॾाढो हलंदो आहे जेको ॾाढो स्वादिष्ट ठहींदो आहे ऐं हिकिड़ी जेकी साई भाॼी थींदी आहे उहा बि उन्हनि सां साई भाॼीअ सां मिठा चांवर सुठा लॻंदा आहिनि उहे बि असांखे ॾाढा पसंदि ईंदा आहिनि ठाहिण मिठा चांवर जेके हुएनि भई हूअ भॻवान जे ताईरी में बि रखे थो सघे पियो हुनखे ताईरीअ वांगुर गुड़ जी ताईरी ठाहे करे उहो भॻवान खे चढ़ाए थी सघिजे ऐं उहे बि साई भाॼीअ सां वधीक सुठा लॻंद आहिनि